हाँ हम अच्छी नस्लों के पहचान कई प्रकार से कर सकते है ऐसे कई जानवर हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं वो अच्छी नस्ल का है या नहीं जैसे कि बैल या फिर भैंस बैल में हम उसकी लंबाई देखते हैं उसकी हेल्थ देखते हैं जैसे कि उसकी हाइट देखते हैं इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो फायदेमंद आगे चलके हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है जिससे हम उसके जैसे कई और ऐसे बैल प्रदान कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो उनसे और स्वस्थ पशु के कुछ ऐसे बहुत लक्षण हैं जैसे सदैव सजग व सतर्क रहता है और चमड़ी चमकीली होती है पीठ को छूने से चमड़ी थरथराती है उसकी सीधे तरह उठता बैठता है पशु पिछले पैरो से लड़ता है चलने से तकलीफ़ होती है तो उसको बीमार पशु कहा जाता है इसलिए और हम मैं ऐसे बहुत लोगों की सलाह लेती हूँ जो जानवरों की सेवा करते हैं और उसको रख देखभाल करते हैं तो उनसे मैं उसकी सलाह लेती हूँ